ہمارے ملک میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں تمام مذاہب کے لوگ دہلی کے لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار کی سیاح کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ لوگ خوب سیر و تفریح اور لال قلعہ کی زیارت اور ان زیارت کرتے ہیں اور جامع مسجد کی زیارت کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر کے بہت سارے لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں اور یادداشت کے لیے موبائل میں سیب کر کے رکھتے ہیں اور اسی طرح آگرہ اور لکھنئو کے بھول بھلیا میں گھومنے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں